हाँ हम तो पौधा लगाते हैं गमलो में बहुत तरह का पौधा लगाते हैं जैसे कि फूल का हुआ गुलाब का फूल हुआ गेंदा का फूल हुआ अड़हुल का फूल हुआ उसमें जो है सो गमला में जो है सो मिट्टी देकर के और उसमें जो है सो थोड़ा जैविक देकर के जो है सो अच्छा तरह से उसमें मिट्टी को मिलाकर के कर के गमला में डालते हैं गमला में डालने के बाद जो है सो उसमें बढ़िया से कर के जो है सो जैसे कि जल उसका मतलब खिले फैले और ऐसे बना देते हैं जैसे कि उसको जो है सो जल में दिक़्क़त ना हो इसके बाद इनको रोपकर के उसमें पानी देते हैं पानी देने के बाद जो है सो दो तीन दिन चार दिन तक रेगुलर पानी देते हैं जो कि पौधा सूखे नहीं आज आपको पौधा जब आगे बढ़ता है तो बड़ा होता है बड़ा होने के बाद जो है सो पूरा खिलता है खिलता खिलने के बाद जो है सो कभी छत पर लगा दिए कहीं कहीं छत पर लगाए हुए हैं कहीं कहीं जो है सो दरवाज़े के दोनों साइड में लगा देते हैं तो उससे पर्यावरण ओ पर्यावरण अच्छा लग रहा है मतलब सुगंध मिलते रहता है और सब कुछ जो है सो मतलब बहुत अच्छा तरह के सुगंधित फूल सब लगाते हैं जैसे कि ई अड़हुल का फूल हुआ रात रानी हुआ ई सब का फूल लगाते हैं जो मतलब खुशबू जो देता है गेंदा का फूल हुआ अड़हुल का फूल हुआ ई रात रानी हुआ ई सब का फूल लगाते हैं जो फूल खुशबू दे और पर्यावरण जो है सो शुद्ध रहे इसीलिए हम लोग पौधा लगाते हैं और उसमें पानी देते हैं जो कि रोज़ जो है सो उसका पर्यावरण अच्छा रहे खुशबू देता है बहुत तरह से अच्छा लगता है और बहुत तरह का सजा हुआ रहता है जैसे की छत पर कहीं कहीं डाल देते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और सुगंधित लगता है और बहुत खुशबू आता है सवेरे शाम जो है सो बहुत मतलब वहाँ पहुंचते हैं तो लगता है जहाँ पर्यावरण स्वच्छ है स्वच्छ हवा चलता है स्वच्छ हवा मिलता है उससे जो है सो कोई बीमारी भी नहीं होता है जल्दी और सब वातावरण अच्छा लगता है बहुत मतलब हम लोग बहुत सारा फूल लगाए हुए हैं बहुत तरह का फूल लगाए हुए हैं छत पर और नीचे में उससे जो है सो एकदम खिलता है और उसमें जैविक देते हैं बराबर जैविक देते हैं खाद देते हैं हर तरह का उसमें जो है सो मिला मिक्ष कर के जो है देते हैं जो उसका पेड़ पौधा बहुत अच्छा हो और बहुत ख़ुशबूदार हो बहुत अवतार हो